नमस्ते मेरा नांऽ पल्लवी ऐ पल्लवी खजूरिया ते में कटरै रियासी दी रौह्नें आह्ली आं अते में अज्ज तुसें ई सनानी आं कि जेह्का अस पैहले ते तुसें सारें ई पता हून ते तुसें ई सारें ई पता असें घर च फिल्टर फिल्टर लाए दा होंदा ते ओह्दे च पानी भलेंआ गै फिल्टर होइयै औंदा अते असें पैह्लें ते असें हून ते असें फिल्टर लाए उड़े लाई ओड़े दे लेकिन अस पैह्लें पैह्लें केह् लाए दा होंदा पैह्लें केह् हा पैह्लें असें ओह् कीता दा होंदा हा पैह्लें जेह्के बाइयां बाइयां होंदियां हियां पानी आस्तै कोरजू पानी निकलदा ते ओह् पैह्ले फिल्टर होए दा होंदा ते ओह् इ'यां नेईं बी होए दे होंदे फिल्टर ते कोरजू पानी निकलदे नेईं लोक ते 'इयां पी ओड़दे उ'नें ई उ'नें ई बोआलियै असें अगर पानी फिल्टर करना होऐ ते अस उसी भांडे च लेइयै ते उसी पानियै गी पाइयै भी अस बोआइल करियै अते भी अते भी गडकाइयै ओह् बोआइल करियै भी अस पानी अस मतलब पीनै लाइक होई जंदा डाक्टर जेह्का गंदा पानी होंदा उसी अस इ'यां फिल्टर करदे ते जेह्का कोरजू पानी ऐ अपना कुतै बां उप्पर उप्पर पानी होंदा ते ओह् पानी ओह् पानी जेह्का ओह् पैह्लें दा फिल्टर होइयै औंदा ओह् पैह्लें दा गै फिल्टर होए दा होंदा ओह् पीने लाइक होंदा बी अस अस उसी पानी ई पी सकनें आं अते ओह् पानी होंदा पीनें ई ते बड़ा सुआद होंदा इन्ना मिट्ठा होंदा कि अस उसी बड़े चाएं चाएं बड़े उसी चाएं कन्नै बड़े चाएं कन्नै अस उसी पानी पीन्ने आं ते इन्ना पानी इन्ना सुआद होंदा अस उसी पानी ई पीने आं ते बड़ा गै टेस्ट सुआदला होंदा ते आ ओह् ऐ ते जेह्का रेही गल्ल ते अजकल अस करने आं ते अज्ज गल्ल अस करनें आं ते फिल्टर सारें लोकें सारें लोकें गै कोई लोकां होग जि'नें फिल्टर नेईं लाएदा होग अते लोकें फिल्टर पानी पीने आस्तै फिल्टर लाए दे अपने घरें फिल्टर आह्ला पानी पींदे ओह् बी सुआद ओह् बड़ा सुआदला होंदा ते ओह् इन्ना ओह् बड़ा सुआदला होंदा ते अस ओह् गल्ला ओह् पानी ओह् पानी अस पीन्ने होन्ने होंदा बी सुआद ते बाकी पैह्लें अस पैह्लें असें एह् पानी पैह्ले जिं'दे कोल पैह्ले अस कि'यां ओह् करदे कि'यां नेईं ते ओह् मी पानी और कि'यां पींदे कि'यां नेईं सनाई ओड़ेआ ते अस एह् इ'यै कि पानी फिल्टर कि'यां करदे रेही गल्ल पानी फिल्टर करा होऐ ते ओह् बोआलियै अस पानी बोआलियै ते ओह् फिल्टर होई जंदा ओह् इ'यां होई जंदा कीटाणु होंदे जेह्के ओह् मरी जंदे ते अस उ'नें ई मतलब होई बी जंदा इ'यां सोभाग्य हो जंदा ते अस उसी मतलब पीने लाइक पानी बनाई सकने अते पैह्लें रेही गल्ल पैह्लें कोरजुआं होंदे कोरजू पानी निकलदे ओह् बाइयां निकलदियां ओह् बाइयां पानी आह्नदे ते उत्थुआं अस पानी पींदे हे अच्छा लगदा हा धन्नवाद ऐ